मां लास्ट वीक मीशो मां हिक कुर्ती घुराई हुई डेनिम जी कुर्ती एक्सल साइज़ वारी सर उहा कुर्ती ॾाढी सुठी निकिती आहे ऐं टाइम ते बि आईं हुनजो कपिड़ो बि ॾाढो जटाऊ आहे ऐं प्लस ॾिसण में बि हुनजो लुक ॾाढो वणे पियो मां जॾहिं कुर्ती पाती त मूं खां हिक हिक माण्हू पुछे पियो त इहा कुर्ती तव्हां किथा घुराई आहे त रिअली मां मीशो जी शुक्रगुज़ार आहियां की हेॾी सुठी कुर्ती मूंखे लॻो कोन पहिरीं ऑडर करणु महिल मूंखे लॻो की एतिरे घटि प्राइज़ में हेॾी सुठी कुर्ती ईंदी कोन शायदि कपिड़ो वग़ैरह ठीकु न हुजे पर जॾहिं आयो त मूंखे पंहिंजे मथां विश्वास ई न पियो अचे की सिर्फ़ु चारि सौ रुपये में ॿारहं सौ खां मथे वारी कुर्ती मूंखे ॾाढे सुठे प्राइज़ में मिली वेई ऐं कपिड़ो बि ॾाढो जटाऊ मिली वियो थैंक्यू सर